چارج ہے نا وعلیکم السلام جی ممتا ٹیفن سروس سے بات کر رہے ہیں سر سر وہ چاہیے تھا چاول دو کٹے ہمیں جو ہے کچے باسمتی کی چاہیے ہیں دو کٹے چاول جی جناب دیکھ لیجیے آپ سستا اور اچھے مل جائے گا اچھا ٹھیک ہے آپ کب تک ہیں شاپ پر ٹھیک ہے میں آتا ہوں ٹھیک ہے اوکے میں آتا ہوں جناب اوکے اللہ حافظ